कोन फल लेबै से ई सभ तऽ भाव तऽ अस्सी अस अस्सी रुपिए किलो है

दोकान हइ बेगूसराय बेगूसराय मंदिर लग एने छै

गाँवमे नहि आबैत छियै

आओर कोनो कथि एक सए बीस रुपिए केजी है हुँ हम अपडेट नहि ने कयने छी केला केला भाव तऽ एक सए साठि रुपिए दर्जन हइ ई तऽ मिलता जलदी नहि नहि जाइ छै

केला खाएंगे तो बार बार आएंगे नारंगी दू सए सत्तरके के जी है

नहि कम कम तऽ हो जेतै तऽ आउ तऽ हम तेहन हुँ गाड़ी भाड़ा उसमे उसमे भाड़ा लागै छै ने तऽ इसीलियै गाड़ी बला ठीक